आंजी अंजी अंजी आहो आई सब्ज़ी केह्ड़ी सब्ज़ी लैनी तुसें आई दी गोभी आई दी शिमला मर्च आई दी आलू न टमाटर न नेईं अज्ज गै आई सब्ज़ी कि'यां निकलनी खराब ठीक ऐ लेई जाएओ बड़ी सब्ज़ी पेदी ताजी सब्जी आई दी अच्छा ठीक ऐ रक्खी ओड़गे अस सब्जी ते बड़ी सब्ज़ी आई दी होर ओह्बी आए दे न भिंडियां आई दियां न करेले आए दे न ते कोई गल्ल निं पैह्लें निकली दी सड़ी दी हून निं निकलदी हून शैल सब्ज़ी रक्खगे ठीक ऐ भी लेई जाएओ